हमरा पूर्णियाँमे जे तीर्थ स्थल छै जेकरामे कि पुरण देवी छै ओ पुरणदेवीमे हमरा सभ ओहिमे एक जनवरीके बहुत भीड़ रहैत छै ओकरा उहाँ जाए कऽ हमसभ पूजा पाठ करैत छिऐ आओर एक जगह हमरा सभके सिटी पड़ैत छै ओ जेकि उहाँ पर छठ होइत छै ओहि छठमे बहुत भीड़ रहैत छै आओर ओ छठ उहाँ पर बहुत आदमी छठ जाए कऽ करैत छिऐ आ ओ छठमे आओर आओर आओर दिन हमरा सभ घुमएके लिए भी सिटी आओर पूजा करैके लिए पुर पुरणदेवी ई सभमे जाए कऽ हमरा सभ पूजा करैत छिऐ आओर पूजा करिके हमरा सभ अपन अपना मनके मनोरञ्जन भी भए कऽ लए छियै आओर पूजा पाठ कए कऽ अपना अपना मनके कामना कऽ पूरा करैत छी ई सभ हमरा सभकेँ तीर्थस्थल अछि एहि तीर्थस्थलमे हमरा सभके घुमए के कभी कभी मौका मिलैए आओर उहाँ एहि मौका पर हमरा सभ जाइत छी जे छै कि एक जनवरी भेल भए गेल आरो एक जनवरी भए गेल आरो छठके टाइममे इएह सभमे हमरा सभ जाइत छी